السلام علیکم جی میں نے اپنے پین کارڈ کے لیے درخواست دی تھی جی لیکن آدھار کارڈ کے تفصیلات کے غلط کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو پایا ہے جی جی جی تو پہلے آدھار کڈ کو مجھے سدھھروانا ہوگا جی اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا جی اچھا اچھا اس کے لیے الگ درخواست دینا ہوگا اچھا اور اس کے ساتھ اچھا اس کو پہلے اپ ٹو ڈیٹ کروانا ہوگا آدھار کارڈ کو ہاں ٹھیک ہے تو کہاں سے کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ جی ہاں ہاں ٹھیک ہے میں دیکھ رہی ہوں جی اچھا اس کے لیے بھی فام بھرنا ہوگا ہاں بھر لوں گی اچھا ڈاکومینٹ بھی لگا دوں گی اچھا اچھا ایک دن پہلے بک کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں ہاں آدھار کارڈ سدھھروا کر اس کے بعد پھر میں اپلائی کروں گا پین کارڈ کے لیے ہاں ہاں ہاں تب تو سدھر جائے گا جی جی ٹھیک ہے شکریہ